हमर ईलाकामे अनेक प्रकारके चिड़ रहैत छै जेनाकि तोता मैना कोयल कौआ उल्लू भी नजर आबैत छै रातिमे तऽ आ अखन हमरा तऽ तोता बड्ड पसन्द छै हम जेनाकि सुबह सुबह उठैत छियै नींद टूटय छै तऽ हमरा आवाज सुनाइ दैत छै तोताके मैनाके बड निमन लगैत छै सुनयमे सुबह सुबह उठलु खाना पीना खयलु नहयलु खेतमे गयलु वहाँपे पानी डाललु तोता मैना आके पीलय ओकरा हमरा घरके बगलमे गाछी छै अमरुदके ओकरो पर अबैत छै तोता मैना देखैत छियै ओकरा बड्ड नीक लागैत छै कोनो कोनो गोटाके कोयल नीक लगैत छै कोनोके कौआ हमरा तऽ तोता नीक लागैत छै जेना जेना गैलू ओना ओना मिललय एतय तऽ लगभग लगभग पाँचसँ छओ प्रकारके चिड़ नजर आ जाइ छै जेनाकि तोता होलय मैना होलय कोयल होलय